शी फाटल्या वर्सां ह्यान तरी काय बरीं म्हाका बुकां मेळ्ळीं टायमार सुद्दां मेळ्ळीं म्हाका पूण ह्या वर्सा सदांच हे लेट जाल्लें डिलिवरी बॉया खातीर वास आयलो सारको पॅकेजींग सुद्दां सारकी ना हांची पयताल्यार उगडून पयल्यार प्रिंटआवट सुद्दां सारके नासले प्रिंट आवटान सगळें पॅकेजी खातीर प्रिंटआवट सुद्दां बाकीचें सगळें क्लिअर दिसनासलें उदक वलें आसलें वलें कितें तरी म्हाका दिसता पयलींचीं बुकां दिसता म्हाका हें तांणे दिलां आतां म्हाका रिटन करपाक सुद्दां हें ना आनी पयताल्यार फोटवान पळयल्लें हांवें दिसता दिसता तशें नासता म्हणून जग फसता आमी म्हणी आयकलेच आसतलें अशें तें म्हाका हें जालें आतां आतां हांव कितें करतलें फुडें शी आनी पयशे सुद्दां खूब म्हारग जालीं हीं बुकां कसलीं ही बुकां दिल्यां म्हाका तांणे भुरग्यांक आतां कितें करतलें आतां हांव आतां तांकां फाल्यां रिमार्क पडटलें आनी म्हाका आतां म्हाका शी म्हाका भंयच पडला आतां कांय ए एक्सचेंजूय कांय करचो ना हांव आतां ह्या बुकाचें हांव कितें करूं बुकां कसलीं हीं दिल्या कोण जाणां पॅकेजी सारकी करूंक ना पयले म्हणल्यार हे डिलिवरी तांणे लेट केला आनी म्हाका सारके हेंवूय मेळूंक ना म्हाका रिव्यूय सुद्दां बरो ना दिसलो हांचो बुकांचो बेश्टीच ऑर्डर केलें हांवें ही